हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पकड़ने वाली मछलियाँ तो काफ़ी सारी हैं सबसे ज़्यादा पकड़ी जाने वाली मछलियाँ है झींगा मछली और डॉग फिश इन्हें लोग हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं इसी वजह से मैं झींगा मछली और डॉग फिश पकड़ती हूँ इनमें से झींगा मछली की कीमत अस्सी रुपए से नब्बे रुपए किलो है और डॉग फिश सौ रुपए किलो से डेढ़ सौ रुपए किलो है